हाणे अठ ॾींहं अॻु जी ॻाल्हि आहे मां वृंदावन वञणी हुअसि पंहिंजे भेण सां हिता असांजी गाॾी हुई बांद्रा तां साढी पंजे वजे असां हितां घर मां निकितासीं ॿीं बजे पर असांखे ओला वारे देरि करे छॾियईं जो असां ॾह मिंट लेट पहुतासीं असांजी ए सी गाॾीअ जूं टिकेटूं निकितलु हुयूं पर लेट पहुचण जे करे हूअ असांजी गाॾी निकिरी वई असांजा मर्द चवनि हाणे तव्हां न वञो वृंदावन हिते अॻियां कान्हे चोवीहनि कलाकनि जो सफ़रु आहे तव्हां हाणे घरु हलो पर असां मन में ठानियो असां घर मां निकिता आहियूं वृंदावन जे लाइ पहिरियों दफ़ो कॾहिं विया न हुआसीं त असां वेंदासीं असां मुंहिंजी भेण ऐं मां हिमथ कई असां वेंदासीं ज़रूरु पर असांखे पोइ वरी ॿ कलाकनि खां पोइ असांखे वीटीअ तां पंजाब मेल गाॾी मिली असां उन में चढ़ी पियासीं बिना स्लीपर जे असां ही हिमथ कइसीं असांखे वञणो आहे मन वञणो आहे पर कृष्ण भॻवान जी दया सां पंहिंजे गुरूअ जे दया सां उते वृंदावन पहुची वियासीं उते एॾो सभु ख़ुशि थिया पोइ त असांजा मर्द बि ख़ुशि थिया ॿुधी करे जो तव्हां भाई ॿई भेनरूं एॾी हिमथ कई अथव त मना उन में पार पहुची वियव असां वृंदावन पहुची वियासीं उते गुरु बि असांखे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थियो भई तव्हां ॿिनी भेनरुनि हिमथ न हारी आहे अॼु तव्हां पहुची वियव भले देरि सां ई असां ॿारहां कलाक देरि सां पहुतासीं पर पहुतासीं इहो ॾिसी करे ॿुधी करे सभु ख़ुशि थिया असांखे बि जाम ख़ुशी थी ऐं अॻिते लाइ बि हिमथ आई जाॾे असांजी चाह आहे उते असांजी राह आहे